میں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نیا مالی ہدف مقرر کیا ہے اور اس کے لیے میں این پی ایس کے تعاون سے سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہوں اس لیے میں اس وقت این پی ایس کے تعاون سے متعلق ایک کاغذی فام بھر رہا ہوں فام میں میں اپنی نئی رقم اور پی آر اے این نمبر درج کر رہا ہوں اب میں یہ فام مکمل کر کے نامزد اتھارٹی کے پاس جمع کراؤں گا تاکہ میری شراکت داری باقاعدہ طور پر شروع ہو سکتے ہیں